जयपुर ज़िले में कुछ उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्थल हैं जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर गणेश जी का मंदिर काले हनुमान जी का मंदिर इस्कॉन टेंपल बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर नाहरगढ़ का क़िला जयगढ़ क़िला बहुत प्रसिद्ध है और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय बहुत प्रसिद्ध है जहाँ पर लोग दूर दूर से देखने आते हैं यह सभी के लिए खुले हैं अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में टिकिट की आवश्यकता होती है यहाँ पर प्रवेश टिकिट के द्वारा किया जाता है यहाँ लोग ख़ाली समय बिताने के लिए जयगढ़ नाहरगढ़ जल महल आमेर मंदिर जाते हैं अपना समय बिताते हैं पिकनिक मनाते हैं